साढ़ै हिन्दोस्तान बड़ी सारी क्लाइमेट न इत्थै जि'यां कि इत्थै सोहै बड़ी गै जैदा पौंदी ते स्यालै बड़ी ठंड पौंदी ऐ इत्थै ते स्यालै उत्थै बर्फ बी पौंदी सी सोहै बड़ी धुप्प पौंदी सोहा शा पैह्लें जिसलै बर्फ घलदियै ते उसलै मौसम बदलदा ऐ उसलै पौंगरे दिन आई जंदे न जि'यां कि इत्थै प्हाड़ें आह्ले पास्सै उत्थै जिसलै बर्फ पौंदी पिगलदी उत्थै बड़ा शैल ठंडा ठंडा पानी बी होंदा इत्थै साढ़ै ते जम्मू जम्मू कश्मीर च इत्थै लेह् लेह् लदाख बिच इत्थै बर्फ गै रौंह्दी हर बारां म्हीनें बर्फ गै पेई दी रौंह्दी इत्थै बड़ा शैल मौसम ऐ ते हर किस्म दी क्लाइमेट लब्भी जंदी इत्थै जि'यां तुस खह्लके पास्सै चली जाओ तां उत्थै बड़ा शैल मौसम बी ऐ उत्थै बी उ'ऐ जेहा क्लाइमेट ऐ उत्थै गर्मी बी पेई जंदी ठंड बी पेई जंदी बड़ा शैल इत्थै बी उत्थुआं होर ख'ल्लै जाओ उठी मध्या प्रदेश पुज्जी गे जि'यां उत्थै बड़ी धुप्प पौंदी उत्थै सोहै बी धुप्प होंदी स्यालै बी धुप्प होंदी ऐ उत्थै होर ख'ल्लै जाओ उठी उत्थै बी बड़ा शैल मौसम रौंह्दा उत्थै उत्थै बड़ी हवा शवा बी बड़ी शैल चलदी उत्थै मिट्ठी मिट्ठी हवा चलदी साढ़े हिन्दोस्तान च बूह्टे बी बड़े बड़े बूह्टे न इत्थै हर किस्म दे बूह्टे न इत्थै ब जेह्की बड़ी शैल छां दिंदे न ठंडी हवा दिंदे न जेह्के जेह्ड़े जेह्के साढ़ी अक्सीजन गी बनाइयै रखदे न बाकी जेह्ड़ा बैलैंस करियै रखदे पूरा होर बी बाकी जेह्के बदेश बिच्च उत्थै जेह्के क्लाइमेट ऐ इक्कै जेहियां रौंह्दियां न उत्थै अगर उत्थै अगर बरखा बी होई बी जाह्ग जेह्ड़ी ते बड़े गै चिरै बाद च होंदी ऐ कोई कोई सालै डिड्ढी जां डेढ साल जां द'ऊं सालें उत्थै होई जाह्ग बरखा ते किश जगह'र रौंह्दी गै छड़ी बर्फ ऐ नां ओह् घलदी ओह् इ'यां गै रौंह्दी जि'यां तुस उप्परै जाओ उठी